जेना की एखन दरभंगाके जलवायुके बारेमे हम कहि रहल छी अहाँके हलाँकि अगर जलवायु कए बात कयल जाय तऽ पहिले हम बरसे सऽ अथी ठण्ढे सऽ शुरू करब जेकि एखन तऽ ठण्ढेके समयके मौसम यऽ ओना आ हमहूँ सब गामे घरमे छियै एखन एखन तऽ काफी जादे ठण्ढा पड़ि रहल यऽ कि डेली उएह स्थिति देख रहल छियै ठण्ढाके आओर जे छै से हमरा सबकेॅं जे छै से कहियो तऽ कहियो दीने देखाके जे छै से अहाँकेॅं कहियो रौद अबैया भैरदिन अहाँके जे छै से आगिये पर रहऽ पड़ैया आओर हलाकि कोनो अगर कतौ यातायातके कोनो तरहके बात होइ छै जे आइ कोनो काज भए गेल अहाँके जे से ओहि लए कऽ बहुत समस्या छै जे ओहिमे जे छै से बहुत तरहके दिक्कत भए जाइ छै आओर जे छै से ठण्ढा इएह कहल जाए जे की हरसाल तऽ एहिसॅं कमो नहिये रहैया हरसाल एनाही लगभग होइते छै अहाँके हँ आगि के बिना जे छै से एम्हर बैसनाइ बहुत मुसकिल छै हरदम जे छै से अहाँ अङनामे आगिये जोड़िकऽ बैसले रहै छी हमहूँ सब आओर अगर अहाँ जे छै से गर्मीके बारेमे अगर बात करबै अहाँ तऽ गर्मीके तऽ बारेमे नहिएँ पूछू अहाँके दिल्लीमे जे रहै छथि बम्बइमे रहै छथि हुनको काफी जादे पता रहै छै कि की जे छै से अहाँके दरभङ्गा जिलाके गर्मी छै आ ओहो खास कए कऽ ग्रामीण एरियाके हम जे छै से बहुत बहुत हद तक जे छै से गर्मी बहुत जादे पड़ैया आओर आइकाल्हि जे छै से कनी मनी जे छै से शहर शहरी दरभंगाके जे शहरी क्षेत्र यऽ ओहिसबमे कनी जे छै से कनी स्थिति आब ठीक छै जे अपन कनी पैसा छनि जिनका पासमे ओ अपन कूलर लगबै छथि पंखा लगबै छथि आओर जे छै से ई इहए सब चीज जे छै आओर सबके पास तऽ ओते ओते पैसा नहि छनि जे से अहाँके जे छै से पॅंखा कूलर लगायत आओर इएह सबजे छै गर्मी तऽ किछु जादे पड़ैया इमहर आओर अगर हलाकि बरसाके बात करबै तऽ लगभग हम हम जे किछु कनी दिन पहिले ग्राफ देखने रहूॅं बेरानबे परसेन्ट बिहारके एहिमे जे छै से दरभंगा जिलामे बरसा होइया जिला के जे छै से काफी बाढ़ि ताढ़ि आओर जे छै हमर सबके फसल क्षति होइया ओहिसबके लेल छै से बहुत तरहके छै आओर बारिस लए के जे छै से बहुत दिक्कत छै कनी जे आओर जे अहाँ पिछ्ला क्षेत्र सबमे चलि जेबै तऽ ओहि सबमे घर अङना जे छै से अहाँके टाट सबके बनल रहै छै ओहोसब बहुत जादा अथी भए जाइ छै ओहिसऽ प्रभावित ओ जे छै से इहे सब तरहके बहुत तरहके समस्या छै आओर की